हैलो हाँ बोलिये हाँ खुश रहिये बताइये क्या दिक्कत है अच्छा अच्छा बस्ती से कौन बोल रहे हैं अच्छा क्या खाए थे वैसे आप रात में दूध रोटी खाए थे रोटी कहीं कच्चा तो नहीं खाए थे और दूध अच्छे से पका हुआ था न अच्छा आईये तब क्लीनिक क्लीनिक पर आ जाइए चेकअप कर देते हैं देखते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है हूं अच्छा कहीं गैस वेस तो नहीं बना लिया है पेट में जलन टाइप का भी हो रहा है पेट में अच्छा रुक रुक के दर्द कर रहा है या फिर डायरेक्ट दर्द कर रहा है बंद ही नहीं हो रहा है थोड़ा भी अच्छा तो पहले तो आप ये ईनो पी लीजिए थोड़ा शायद पेट में कोई गैस वेस बना लिया हो तो उसके वजह से दर्द कर रहा हो अगर उससे भी आराम नहीं हो तो फिर आ जाईए क्लिनिक पे चेक कर देंगे चेकप कर देंगे उसके बाद आपको दवा दे देंगे

अच्छा और ऐसे मेडिकल पे दवा वबा लिए थे पेट दर्द का

अच्छा तो पेट में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा दवा खा के देख लीजिए पेट दर्द का ऐसे नहीं ठीक होगा तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा फिर पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है पेट में क्यों दर्द कर रहा है हाँ तो फिर आइये क्लिनिक पे चेकप कर देते हैं फिर जैसा होगा बताएंगे और ये बताइए और उससे पहले आप क्या खाए थे दूध रोटी के अलावा

हूं सब्जी में मसाला वसाला तो ज़्यादा नहीं था अच्छा अच्छा तो पहले ना आप पहले आप दवा ले लिजिए ठीक है पहले दवा ले लीजिए उसके बाद अगर आराम नहीं होगा तो फिर क्लिनिक पर आइए आपका हम चेकप करते हैं हमारा क्लिनिक यही बस इस्टैंड के पास है मिश्रा होमोपेथिक

अच्छा हाँ आ जाइए लेकिन पाँच बजे के बाद आइयेगा तब शाम को बाकी बंद रहेगा